हमरा हिसाब सॅं इसकुल यानि एजुकेशन यानि शिक्षा ई सरकार के काम छियै देनाइ आर सरकार के नाक के नीचे ई ट्यूशन प्राइवट सेंटर चलि रहल छै तऽ कही ने कही सरकार के विफलता छै सरकारी इसकुल आओर सरकारी लाइब्रेरी ई बच्चाके भविष्यके लिए काम करना चाही जाहिमे ई सरकार असफलता हासिल केलकै हँ किया किया तऽ सरकार के इसकुली व्यवस्था एहन अइ तरीक़ा सं चरमरा गेलै हँ तऽ सबके प्राइवट इसकुल इन्स्टिटूशन के मदद लय परै छै आ ई हमरा हिसाब सॅं नहि होना चाही सरकार के दायित्व छै की सरकारी संस्था जतय भी छै ई शिक्षा के क्षेत्र मे ओकरा दुरुस्त करना चाही ओहिमे बढ़िऑं सॅं बढ़िऑं टीचर हाइअर कए कऽ इसकुलमे राखना चाही ओकर बाद ई जते भी प्राइवट टूइशन आ इसकुल सेंटर खुलल छै ओहि पर लगाम लगेनै चाही फीस मनमानी रक़म जे लै रहल छै प्राइवट क्षेत्र के जतय भी इसकुल छै ओहि पर कड़ा सॅं कड़ा कानून बनेना चाही आओर जतय भी सरकारी संस्था छै ओकरा दुरुस्त करना चाही शिक्षा शिक्षा के स्तर पर अगर बिहारमे सुधार भए गेलै तऽ बिहारके तरक्की मे आगाँ बढ़य के लिए केओ नहि रोकि सकैया